جی ہاں میں نے ایک بار ایک جنگلی پرندے سے قریبی طور پر ملاقات کی ہے وہ ایک شیرنی کے قریب کے درخت پر بیٹھا ہوا تھا اس موقع پر میرے پاس چانس تھا کہ میں اس پرندے کو قریب سے دیکھ سکوں وہ بڑا خوبصورت اور رنگین پرندہ تھا جس کی زرد اور نارنجی پر ایک ہیرا اور رنگین پنکھ تھے یہ ایک نایاب اور خوشیوں سے بھر پور لمحہ تھا جو میرے دل میں ایک خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے اس تجربے نے مجھے طبیعت کی خوبصورتی اور مختلف جانوروں کی بے تعداد زندگی کی قیمت کی اہمیت سمجھانے میں کافی مدد کی ہے